म्हजी आवडीची धांवपाची जी सुवात आसा ते म्हणचे आमचो जो गांवान फुटबॉल ग्रांवड आसा तो फुटबॉल ग्रांवडाचेर ग्रास आसल्या कारणान तो एकदम सोफ्ट आसता आनी धांवताना खुबशें लोक जे हांवें पळयल्यात जे रसत्यार धांवतात पेवर्साचेर धांवतात तें तुमकां मागीर जेन्ना जशीं तुमचीं एज वाडटा तशें तें धोपरांक खूब मार बसतां ताजो आनी ते यंग एजीचेर ते कळना जशें जशें एज तुमची वाडटात तसो तसो तो इफेक्ट मागीर कळपाक लागता आनी दुसरे म्हणजे शुज बरें क्वॉलिटीचे घालीत जाल्यार तें सुद्दां एक बरो इफेक्ट दिवपाक शकता जेन्ना तुमी सोफ्ट सरफेस ताजेर जेन्ना धांवतां ताजेर तुमी इवन ओपन विदावट शुज सुद्दां धांवले जाल्यार ताजेर ताजो काय इफेक्ट व्हडलो जायना किद्याक तो सरफेस म्हणजे जो ग्राउंड आसता जे ग्रास ग्रास आसल्या कारणान आनी माती आसल्या कारणान तो खूब सोफ्ट आसता जेन्ना हांव धांवपाक वता तेन्ना म्हज्या बरोबर दोग तीग जाण फ्रेंड आसता पूण केन्ना केन्ना ते येवपाक पावना सो मागीर एकटोच धांवचो पडटा